बैँकमे दिक्कत ई चीजके होइ छै कि कोइ जाए छै के वाइ सी करबैके लिए के वाइ सी मे भी बहुत आदमी ढीलापनी करै छै लेकिन वहाँ जे छै अपनेँके कैशिअर ओसब चीजके बताबै छै कि हँ बताबै छै के एना करू एना लिखू ओ हर चीजके हमरा आओरकेँ बताबै छै तऽ कैशिअर ओ अहाँके सबसे अच्छा चीज बता रहल छै लेकिन आओर जे सबसे जे छै ओ सबकिछु गलत नियमसँ यानी समयके व्यतीत करि दै छै बताबे नहि सकै छै कोइ छै ओहिठाममे आब मैनेजर कहै छै आज नहीं होगा कल होगा परसो होगा लेकिन वहाँके जे बैँकमे जे कैशिअरजी छै ओ बहुत अच्छासे हमरा लोकके सहायता करै छै आओर सारा चीज बताबै छै तऽ हमलोक ओकरेसे बढ़िआँसे बुझै छिए लेकिन वहाँ आओर मुन्शिओसब छै किछु बताबै छै किछु वहाँ गार्डजी जे छै गार्डो किछु बताबै छै आओर सहयोग करै छै गार्ड साहेब कि नहि अइसे नहि अइसे कीजिए आप लोग तऽ ओतए हमला हमरा आओरके करै छिए ईसब बात सब छै आओर आओर हमरा आओरके सहायता भी बढ़िआँ दै छै वहाँ कतहु जाए छिए आब जेना खाते खोलाना छै तऽ सहायता ओसब करै छै वहाँ तऽ हमरा आओरके ओहि तरहसे चलै छिए हँऽऽ साथमे सब काम कराबै छै किछु